आमतौर पर हम इन कठिनाइयों को कम करने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए या आरामदायक करने के लिए यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हम पहले से योजना बनाते हैं जैसे कि हम लगभग ये दिन तय कर लेते हैं कि हम कितने से कितने दिन तक के लिए छुट्टियों पर जाएंगे और हमें सफ़र में कितने से कितना समय लगेगा उस समय में यदि हम बीमार होते हैं या आकास्मिक हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम उसमें कोई दवाई टैबलेट अपने साथ ले कर जाते हैं ताकि हमारी वाहन में ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो और उसके अनुकूल जो मौसम हो उसके प्रति हम उसके साथ पहनने वाले वस्र भी ले जाते हैं जिस से हमें मौसम का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े